हाँ मैं पाँच दिनांक बोल सकता हूँ तीन नवंबर उन्नीस सौ बयालीस सात अक्टूबर उन्नीस सौ अड़तालीस दस दिसंबर उन्नीस सौ बावन बारह अक्टूबर उन्नीस सौ अट्ठावन सात अक्टूबर दो हज़ार पाँच